اس علاقے میں اکثر دیکھے والی دیکھے جانے والے پرندے کبوتر ہیں اور کبوتر ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ پرندہ ہے ہمارا اور وہ اس وجہ سے کہ کبوتر کے رہنے سے گھر کا ماحول خوشنما لگتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ویران گھروں کو آباد کرتے ہیں جہاں انسان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان میں بستے ہیں اور وہاں کو آباد کرتے ہیں